हां जी हा हा डेस्टीनेशन त जामु सुठियूं सुठियूं आहिनि हिते बॉम्बे में आउट ऑफ बॉम्बे तव्हां खे जिते वञिणो आहे त तव्हां पंहिंजे तरीक़े सां ॿुधायो तव्हां असां वटि बि अथव कुझु नाला गोआ वञो महाबलेश्वर वञो मनाली वञो कश्मीर वञो ऐं थधि जो मौसमु आहे त तव्हां बर्फी बर्फिन वारी पहाड़ी वारी इलाइक़नि ते वञो ॾाढो मज़ो ईंदव उते गोवा वञो गोआ में ॾाढा बीचिस आहिनि तव्हां सुठी तरह एंजॉए करे सघंदा

हा हा आहे न असांजो असांजो सॼो पैकेज मिलंदव हुनमें

हा हा असां उह होटलनि वारा ई तव्हांखे बस प्रोवाईड कंदा तव्हांखे बसियूं ॾींदा सुबुह निकिरो त नास्तो वास्तो घुमण ऐं तव्हां खे शाम जो छॾींदी उते जि तव्हांखे मानी वानी सभु उते ई मिलंदी अंदरु स्विमिंग पूल ठहियल अथव सुठा ॿारनि जे लाइ रांदियूं ठहियल अथव गोआ तमामु बेस्ट जॻहि अथव घुमण लाइ हा हा हा हा हा मुंहिंजी ऑफिस हिते चेम्बूर स्टेशन ते ई अथव चैंबूर केंप में ईंदा न त चैम्बूर टेश स्टेशन आहे योगी होटल योगी होटल जे पासे में ई असांजी ऑफिस अथव तव्हां खे उते सॼी जानकारी मिली वेंदी रूम्स जे बारे में घुमण जे बारे में बसियूं उतां जूं उतां जी लो एरिया फेसेलिटियूं सभु तव्हांखे इतां मिली वेंदव तव्हां जी बुकिंग खां वठी करे सभु उते ई तव्हां खे हिक छित जे हेठां मिली वेंदव एडवांस जीअं हाणे तव्हां बुक बुक कंदा तव्हां पैकेज सॼो था खणो या खाली होटल था खणो त उते ट्रेवलिंग पंहिंजी बि हूंदी आहे उते पंहिंजूं बसियूं ऐं कारियूं करे माण्हू घुमणु वेंदा आहिनि ॾिक्सिट ते हाणे उहो तव्हां पैके अचो त साम्हूं अची ॻाल्हायो ॾिसो पैकेज तव्हां खे केतिरो त सम्झि में अचे

अच्छा हा हा जा डेस्टीनेशन त ॾिसो जामु आहिनि हिते तव्हां जेको चओ या हिते अची बि तव्हां खे वधीक नौ जानकारी मिली सघंदी असां वटि विज़िट कंदा त हिकु दफ़ो त भई छा घुमणो आहे किथे आहे छा छा नाला आहिनि उते घुमण लाइ कहिड़ियूं शयूं अथव ॾिसण लाइ हा जी हा जी ज़रूरु महिरबानी तव्हांजी जय झूलेलाल